ہلو و علیکم السلام جی بولیے جی بولیے جی آپ کو کس طرح کی سامان خریدنا ہے ہمارے پاس تو بہت سارے بہت سارا آئٹم ہے آپ بتائے جس طرح کا آپ کو مطلب کون سا آئٹم چاہیے آپ کو پھر اس حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے بتائیے آپ کو کس ٹائپ میں چاہیے جی ہمارے پاس کریم کی بہت ساری ورائٹیاں ہیں آپ اس میں سے جیسے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں آپ فیئر اینڈ لولی ہے بورو پلس ہے کنسائن وغیرہ ہے اور جیسے برانڈ میں چلے جائیے آپ تو بلو ہیون ہے اور اور بھی بہت سارے وغیرہ ہیں جیسے لائکا ہو گیا اور آپ کو ان سب میں سے کون سا کریم مطلب کس رینج کا چاہیے اور کون سی کریم چاہیے وہ بتائیں آپ اگر میرے پاس ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کے لیے آپ کو مطلب آپ کو کون سا سائز چاہیے اس میں ہاں تو آپ بتائیے جی بولیے پھر سے جی ہم تو بتائیں آپ کو کہ ہمارے یہاں پہ بہت ساری ورائٹیاں ہیں لائکا میں بھی بہت ساری کوالٹی مل جائے گی بٹ میں آپ کو کون سا چاہیے مطلب کس رینج کا چاہیے اور سائز کیا ہونا چاہیے وہ بتائیں آپ ہاں مل جائے گا ہمارے پاس ہمارے پاس بہت ساری کمپنیاں ہیں ٹھیک ہے